हँ सुधीर की हालत छै कहलियो जे आइ काल्हि देख रहल छहऽ जे बड़ा धिरेन्दर भैया चलि गेलखीन कारण बुझै कारण बुझैत छहऽ किआ एक्च्वली अपना सबके भोजन जे छै से बड़ा गड़बड़ भऽ गेलैया अपनहूँ अपना सबके बहुते प्रकृती पर निर्भर रहना चाही जे अपना सब प्रकृति पर नहि निर्भर भऽ कऽ जानवर जानवर पर बेसी निर्भर भऽ गेलियै एहिसँ होइत छै की खूनमे कोलेस्ट्रॉल बढ़ैत छै आओर शरीरमे अनएक्सपेक्टेड चीज भऽ जाइत छै जाहिसँ बीमारी बढ़ल जा रहल छै तऽ अपना सबके निश्चित रूपसँ भोजनके क़्वालिटीके प्राकृतिक करना चाही आ एहन करना चाही जे एखन एहिमे लहसुन छै प्याज छै भिन्डी छै सब्जी छै ई हरी सब्जी जे छै पालक छै गाजर छै ततेक पोषण तत्व छै जे दोसर चीजमे नहि छै आ तहन खाहऽ आ तहन खाहऽ हँ लेकिन अपना सबके जीके दुआरे की करैत छियै तऽ खोआ खाइ छियै मासू खाय छियै मुर्गा खाय छियै फास्ट फूड खाय छियै जे शरीरके बिल्कुल तोड़ि देलकै किछु लागैत छै जे अपना सबके मने जे परिवर्तित जेनरेशन छै ओ जेनरेशन अपन जीवनके सङ्गे खेलवार कऽ रहल अइ बहुत जादा आओर ई नीक हँ ई नीक बात नहि छै तऽ हम उम्मीद करैत छियै जे अपनासब एहि सब समाजमे अपना सब जे छै चर्चा करी आ लोक सबकेँ भोजन भोजन जे छै भोजनके अवारनेस आनि भोजनमे जागरूकता आनि जाहिसँ की आदमीकेँ स्वस्थ रहबामे सुविधा होय खाना नेचुरल हुअ जाहिसँ मिथिलाकेँ लोक तऽ दही चुरा पर विश्वास करैत छै लेकिन दही दही चुरा दही बुझियौ छाली बला दही अपकारे करैत छै लेकिन अपना सबकेँ मूलरूपसँ मूलरूपसँ अपना सबकेँ बारी झारी हुअ खेत पथार हुअ एहि सबपर बेसी ध्यान देना चाही आ विलुप्त भऽ रहलै हँ आ एहि दिशामे अपना सब चलना चाही तऽ लेकिन पता नहि लोककेँ नबका जेनरेशनके नबका जेनरेशनमे भोजनके प्रति अवारनेस कम भऽ रहलै हँ आ बैसि कऽ भोजन करब बैसिके सरिआ कऽ पाचन करब भोजन एहन करी जे निश्चित रूपसँ शरीरके फायदा हुअ ओकर खून जे छै ने हउ माउस देह पर चर्बी आ खूनमे चर्बी ई दुनू जे छै से जानवरसँ जे चीज निकलैत छै ओहि चलते होइ छै तँ हँ जानवरके चलते एहि दुआरे अपना सबकेँ जानवरक मासूसँ लऽ क जानवरसँ निकलल चीज ध्यान कम देना चाही आ धरतीसँ निकलल गाछ वृक्षसँ प्राप्त कयल चीज तऽ

ठीक अइ ठीक